म्हाका न्ही इंट्रस्टीड ना ह्या एंटरटेनमेंट न्यूसान बॉलिवूडाचेर तें खंयच्या खंय दाखयता ह्या हेच्या वांगडा पळो तो तेच्या वांगडा आनी ते डांस करता ते बी ते म्हाका आवडना ते पेक्षा बरे भुरग्यांक बीन अशे बरे हे करतात न्ही तशे न्यूज दाखोवंक जाय बरी संस्कृतीक हे बड्डे सुद्दां सेलेब्रेट करता तेन्ना बरे पण बिंट्यो पेटोवन तशे सेलेब्रेट करता तशे जाता ते शामपेन ओपन करता केक कट करता तशे बी निव्ज दाखोवंक जायना पण्टे पेटोवन पण हे करून दिवेचे आरस करून फुलांनी हे करून हो वायटा भुरग्याक बी तशें तशेंच हॉलिवूडा हितून दाखयलें न्ही बॉलिवूड हितून काय मागीर जनरल पब्लीकूय तशें स्टार्ट करतलें